تعلیمی قرض طالب علم کی اعلیٰ تعلیم سے وابستہ اخراجات کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے اس قرض میں بڑے کالجوں کی ٹیوشن فیس ہاسٹل فیس کتابوں کی قیمت لیپ ٹاپ امتحانات اور لائبریری فیس شامل ہوسکتی ہے طلبا اگر چاہیں تو یہ قرض کسی خاص کورس کو کرنے کے لئے بھی لے سکتے ہیں میری جانکاری میں میرے دوست نے بھی ایسے ہی تعلیمی قرض لیا تھا جو کہ اس کے بعد نے پیسے نہیں دے کے اپنے ہائر ایجوکیشن کو پورا کر سکے تو اس نے پیسے لے کے اپنا کورس کیا اس کے بعد اس کو لوٹا دیا پھر اب وہ اس کو کورس بھی پورا ہوگیا